हलो जी नमस्कार कहाँ हैं हम खुद ट्राफिक में फँसे हुए हैं काली स्थान में क्या बताएँ जी ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि बता नहीं सकते और यह हेलमेट मैं फ़ोन लगा कर बतियाना बहुत गलत बात है फिमल तो हमको भी हो रहा है ऊपर से यह बाइक चला चला कर ऊब गए हैं हम अब मन करता है कि बाइक चलाना छोड़ दें

वही तो बात है यही तो बात है ठीक नहीं नहीं नहीं बाइक जो है काफ़ी अच्छा भी है पर ट्रैफिक के समय बात नहीं करना चाहिए फिर अभी जाम में फँसे हुए हैं इसलिए थोड़ा बात कर लेते हैं हाँ वैसे साधन चलाते समय हमको यातायात का पालन भी करना चाहिए ट्रैफिक के टाइम में नहीं तो दुर्घटना हो सकती है

किया कीजिएगा काली स्थान में फँसे हुए हैं कपुड़िया स्थान जाना है इतने में ही इतना ट्रैफिक हैं कि क्या कहें उतना ही बाइक वाला साइकिल वाला उतना ही बाइक रिक्शा कार साइकल सब फँसा हुआ है और अभी तो सड़क की हालत भी ठीक नहीं है

यहाँ तो इतना ट्रैफिक जाम होता है कि घर से दो घंटा पेहले निकलिए फिर भी आप समय पनहीं पोहौंच सकते हैं

ठीक